उत्तर प्रदेश जो लखनऊ जेको शहर आहे उन में सभिनी खां वधीक फ़ेमस आहे चिकनकारी हिते हिकु प्रमुख ग्रामीण क्षेत्र आहे जेको बाराबंकी जे अॻितो पवंदो आहे हुतां जी विशेषता आहे उहो हिक खां हिक घर में चिकिनकारी जेकी जायफ़ाऊं आहिनि घर में ई कंदियूं आहिनि और कंदियूं त वेचारियूं ख़ूब सुठो आहिनि पर हुन खे ख़ूब घटि रेट ते उहे ॾींदियूं आहिनि दुकान वारा अची उन्हनि खे ॾई वेंदा आहिनि ऐं हुननि खां करवाए करे वठी वेंदा आहिनि दुकान ते त उहे चौगुनो पांच गुनो दाम ते विकिणंदा आहिनि पर हिननि खे ख़ूब हुन जो रेट घटि मिलंदो अथनि उहो त अॻिते वधी न थी सघनि उहो बस पंहिंजो हुते करे करे ॾींदी आहिनि हुननि खे पतो ई काने असांजो छा मोल आहे हिननि जो उहो ख़ूब सुठो कम कंदियूं आहिनि हुननि जे लाइ इहे ई करे सघंदा आहियूं कि हुननि खे अॻिते वधायूं हुन जो मोल मिलनि उन्हनि खे सही और सही पतो पवनि कि असांजी छा क़ीमत आहे एतिरे सुठे हुन जी कढ़ाई जी